जियां की तुसे मिगी दस्सेया की तुस थुहाड़ा रुझान जेह्ड़ा ओह् क्रिकेट आह्ली बक्खीये मता ऐ ते तुस मिगी एह् दस्सो के जियां खेढ़ा गै न खेढे गी लेई लेचे ता साढ़ै ग्रां बिच किश ऐसियां खेढ़ा न जेह्ड़ियां ग्रां च गै खेढ़ियां जन्दिया ते तुस मिगी दस्सो के बचपन च अपने बचपन च केह्ड़ियां केह्ड़ियां खेढ़ा खेढ़ायां हियां ते उने खेडे उनें खेढ़े गी खेढ़ने लेई केह्ड़ी केह्ड़ी चीज चाहीदी ही जां केह्ड़ी केह्ड़ी सामग्री जेह्ड़ी ही लोड़दी पौंदी ही ते अज कोई खेलना चाह् उस्सी ओह् समग्री थोह्ंदी निं ऐ ते कन्नै मिगी तुस दस्सो ते जेह्ड़े अज दे जमाने च जेह्ड़े इस टाइम दे बचपन च जेह्ड़े बच्चे न ओह् ज्यादातर जेह्ड़ियां खेढ़ा तुसे खेढ़ियां न ओह् नेई खेढ़दे ते ओह्दे च ऐसा केह् कारन हा के ओह् बच्चे खेढ़ा की नि खेढ़दे ते कन्नै जियां तुसें मिगी दस्स्सेया की क्रिकेट दा थुहाड़ा क्रिकेट आह्ली बक्खिया मता रुझान रेहा ते तुस मिगी दस्सो के क्रिकेट भारत ने अजें तक किन्ने वर्ल्ड कप जित्ते ते ते तुस किस स्हाबै कन्नै दिक्खदे ओ की भारत दी इस बेल्ले दी मजूदा टीम ऐ जेह्की ओह् किस स्हाबै कन्नै थुहाड़ा पसंदीदा प्लेयर केह्ड़ा ऐ ते आई पी ऐल गी तुस किस स्हाबै कन्नै दिक्खदे ओ की ओह् साढ़े साढ़ी जेह्की अंतररास्ट्रीय टीम ऐ उस्सी किस स्हाबै कन्नै सपोर्ट कीता जां आई पी ऐल दी होना चाहीदा देश च जां नेईं होना चाहिदा ते वूमेन आई पी ऐल बी इस बार दिक्खेआ गेआ इस बार की नमां नमां खेढ़ेआ गेआ वूमेन आई पी ऐल गी तुस किस स्हाबै कन्नै दिक्खदे ओ की क्या एह् वूमेन एम्पावरमेंट ऐ के होई सकदा ऐ की अस कुड़िये गी ज्यादे प्रोस्त्साहीत करा दे आ एह् सफल ऐ जां नेई सफल ऐ एह्दे च जानकारी देयो अस निक्के होंदे जेह्ड़ियां गेमां खेलदे हे ओ अजकल्ल घट्ट गै खेलदे पर बिच बिच कोई चीजां अजें बी खेलदे न पर अजकल्ल जेह्ड़े बच्चे न इंदा मता ध्यान फोने'र गै ऐ पबजी होई बगैरा बगैरा फ्री फायर साढ़े बेल्ले ते साढ़े बेलले संतोलिया होंदा हा बैट बाल अपना गै बैट घड़िये ते बाल गैंडे दी ओह्दे ने खेलदे हे ते अजकल्ल ते बाला बड़ियां आई आ पैसे बी उन्ने गै होंदे हे ते गैंडे दी बाल लेंदे हे ते अज्ज्कल जम्पर बाल डिक्सान आई फिर लैदर आई ओह्दे पर इंटेरनेशनल स्कैन ओह्दे ने खेलदे हे ते मेरा तुसे ते क्रिकेट आस्तै मेरा जादे धयान ऐ क्रिकेट अस दिखदे छोटी उमर शा गै दिक्खना स्टार्ट कीता हा ते हून खेलदे बी हे आपु बी ते वर्ल्ड कप इंडिया ने बी दो दो जीत ओड़े न ओ डी आई वर्ल्ड कप ते इक टी ट्वेंटी बी जित्तू ओड़ा ओ डी आई जित्तेया पैह्ला उन्नी सौ त्रासी बिच दूआ जित्तेया दो ज्हार ग्याहरा बिच ते टी ट्वेंटी जित्तेया दो ज्हार सत्त बिच धोनी दी कैप्टनी बिच ग्याहरा आह्ला बी धोनी दी कैप्टनी बिच गै जित्तेया ते आई पी ऐल बी हून अस दिखदे रौह्नेआई पी ऐल बिच टीमा न पैह्ले अट्ठ टीमा हियां हून दस होई आ मिगी शैल जेह्ड़ी टीम लगदी तां ओह् मुंबई ऐ ते ओह् पंज बार जित्ती बी छुड़ी जित्ती बी गेदी ऐ ते इस बारी कुड़िये दा बी कराया वर्ल्ड वूमेन आई पी ऐल ओह्दे बिच बी मुंबई इस बार जित्ती एह् अच्छा लग्गेया इ'यां ते कुड़िये बी पूरी ओह् दित्ती ऐ जागते बराबर गै ते कुड़ियां बी खेली सकदियां क्रिकेट एह् निं ऐ कि कुड़ियां मुड़े शा घट्ट न कुड़ियां बी खेला दियां इस बेल्ले ते बराबर गै उंदे मैच होंदे ऐ सारा कुश सेम गै